असां मञूं था की अॼुकल्ह ज़मानो अॻिते वधी वियो आहे लेकिन पोइ बि छाहे की जेकियूं बि महिला आहिनि हूअ अञा ताईं पिछड़े आहिनि पिछड़े मतिलबु अ हुननि जी सोच जो आहिनि हुननि जे घर वारनि जी हूअ सोच अञा बि पिछले ज़माने जी हले थी कुझु माण्हू आहिनि जो महिलाउनि खे महिलाउनि खे अञा ताईं घर मां निकिरणु न था ॾियनि उन्हनि खे घर में बि परेशान था करनि उन खे ॻाल्हि ॻाल्हि ते हुननि खे टोकिनि था हुननि जी जेको बि नौकिरी करनि थी हुननि जा पैसा चवनि था असांखे असांजे हथ में अची करे ॾियो हुननि खे वधीक ख़र्चो करण ते रोकिनि था हुननि खे घर में वधीक ॻाल्हाइण ते रोकिनि था हुननि खे चवनि था की तव्हां घर में जेको असां चऊं हूंअं ई कयो और उन्हनि खे वधीक पढ़ाइण लाइ बि हू मना करनि था हू चवनि था की बसि वधीक न पढ़णो आहे उन्हनि जी धीअरुनि खे बि हुननि खे जेके बि ॿार थींदा आहिनि नंढा छोकिरियूं थींदियूं आहिनि त हुन छोकिरियुनि लाइ बि हुन माउनि खे प्रताड़ित कंदा आहिनि चवंदा आहिनि न तव्हां त छोकिरी ॼणमी आहे छोकिरो हुजे हा त सुठो हुजे आ छोकिरियुनि खे अॼु बि समाज में हो पहिरीं वारी अॼु ताईं कहिड़ी बि जॻहि न मिली आहे जेकी हुननि खे मिलिणी खपे और ज़माने में ज़मानो अॼु की की अॻिते वधी वियो आहे लेकिन जो ज़मानो आहे न उन्हनि जी सोच उते जी उते ई आहे हो हो अञा बि कईं घरनि में थींदो आहे की चवंदा आहिनि की नूंहरिन खे घूंघटु कढी रखो उन्हनि खे ॻाल्हाइण जे लाइ मना कंदा आहिनि गॾु विहण जे लाइ बि मना कंदा आहिनि हुननि खे चवंदा आहिनि तव्हां पंहिंजी रसोई संभालियो और पंहिंजे कमरे में वञो बसि साम्हूं कंहिंजे साम्हूं विहण लाइ बि हूअ मना कंदा आहिनि और गॾु घुमण लाइ बि मना कंदा आहिनि पंहिंजे घोट सां खाधे लाइ बि मना कंदा आहिनि त अ जेकियूं बि औरतें हिन हुननि जी ज़िंदगीअ में अ कहिड़ी बि कंहिं बि प्रकार जो सुख उहो हुन इ खे मंज़ूरु न हूंदो आहे हू चवंदा आहिनि की बसि असां जेको चऊं था तव्हां असां जे पैरनि जी जूती ठही करे हूंअं ई हलो उन जी जेकूं बि हिक महिला ई ॿी महिला खे अ काटण लाइ वेठी आहे हुननि खे कॾहिं बि हुननि खे साथ न ॾींदी आहे जेके ससूं जीअं आहिनि उहे पंहिंजी नूंहरुनि जो साथ न ॾींदी आहे पंहिंजी धीअरुनि जो साथ ॾींदी आहे त नूंहरुनि खे जेको बि आहे घर में ॾाढो परेशान कयो वेंदो आहे हुननि खे काफ़ी कुझु सु ॿुधायो बि वेंदो आहे लेकिन अ हुननि खे दुखी कयो वेंदो आहे जेको पाण अ डिप्रेशन में थी वेंदी हन त हिन करे महिलाउनि जे ज़िंदगीअ में कॾहिं बि सुख कोन हूंदो आहे हमेशा हुननि खे कमु करिणो थो पवे अ नौकिरियूं बि कंदियूं आहिनि त चवंदा आहिनि की नौकिरी बि कयो त घर जो कमु बि कयो अची करे तॾहिं सुबुह खां वठी करे राति ताईं औरतुनि खे सॼा कम करिणा पवंदा आहिनि हुन खां पोइ बि के ॾींहुं हू आरामु थी करणु चाहे त हुननि खे विहणु न थो ॾियो वञिजे हुननि खे पोइ हू चवंदा आहिनि की आरामु न कयो कमु कयो छुटीअ वारे ॾींहुं बि त हिन करे औरतुनि जी ज़िंदगियुनि जो जेकी बि ज़िंदगी आहे हुन खे केरु बि सम्झे न थो सभु कोई हुन खे परेशान करण में लॻा पिया आहिनि